اوہبند سٹی میں بہت زیادہ کمیونٹی یونٹس ہے جہاں پر کئی لوگ اپنے اپنے پکوان کر کے ایک ہال میں اکٹھا ہو کے پارٹی کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں کئی طریقے سے یونٹس بنائے گئے ہیں ہر یونٹ میں ایک ایک فیملی ہوتی ہے وہ یونٹ کے فیملی گیدرنگ کرتے گیدرنگ کرے بعد سے جو کچھ بھی شوشل ورک کرنا ہے وہ بھی کرتے وہ لوگ اور یہ پکوان کا کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو کے پارٹی دیتے تفریح اور سیاحت کرتے